हांव उलोंक सोदतां तें टिवी शो बद्दल एक सागूं सोदतां की आमी आमगेर सगळीं एक टिवी शो पळेतात तें मराठी भाशेन आसा आनी मेन म्हळ्यार सगळीं जाणां एकठांय एका टायमार बसून आमी तो सिरीयल मराठी सिरीयल पळेतात आताच्या इंटनेटाच्या जमान्यान तें आमकां हॉटस्टाराचेरुय पळोंक मेळटां सो जाय तसो टायम काडलो सगळीं जाणां एकठांय जाली आनी तो टिवी शो पळोवपाक बसलो तातूंत खुबशें शिकूंक मेळटां म्हणजे मन मातशें हलकें जाता तातूंत खूब कॉमेडि आसता मागीर कोणा कोणाक आपयतात आनी तांच्यो नकलो करतात सो ते पळोवपाक खूब बरें दिसतां आनी तूं दिसभराची तुजी थकान तातुंत वता ते हांसून आनी तें कॉमेडी करतात तें पळोवन बरें दिसतां आनी कसलेंच टेंशन ना कसलेंच कोणाच्यो गजाली ना अशें करुन हो कॉमेडि शो आसा तो आमी सगळीं बसून पळेतां